आयचो काळ डिजीटल जाल्लो आसा हातान केल्ली कामां परस कंप्युटर लॅपटॉप हाचो चड वापर जाता आमी बेगिनूय हीं कामां करून सोंपोवपाक मेळटात लॅपटॉपार कंप्युटरार केल्लीं कामां बेगीन सोंपोवून तीं दुसऱ्या मेरेन पावोवपाक शकतात तशेंच हातान केल्लीं कामां जीं आसात तीं दुसऱ्या कडेन पावयतलो जाल्यार आमकां खूब टायम लागता पूण लॅपटॉपार कंप्युटरार हांचेर आमकां हाचो वापर करून दुसऱ्या मेरेन पावोवपाक आमकां आदार बेगीन जाता कितें धाडपाक जाय कशें धाडपाक जाय कितें पळोवपाक जाय जाल्यार आमकां असले डिजीटल हातूंतल्यान पळोवपाक मेळटा तातूंत आवाजूय आमकां आयकुपाक मेळटा आयच्या काळार वॉट्सएप इंस्टाग्राम आनी हेर एप यूज करून शॅअर करपाक आमकां मेळटा तशेंच आर्ट आनी क्राफ्ट हे डिजिटल हातूंतल्यान करपाक मेळटा गोंयची समाजाची संस्कृताय आसा ती आमकां डिजीटल हातूंत करून समाजीक माध्यमांतल्यान फुडले पिळगे खातीर डिजीटल हातूंतल्यान तांचे खातीर तयार करून दवरपाक मेळटा तशेंच ती देखीक ते खातीर तांकां गोंयची समाजाची संस्कृतायेची जाण आसतली आनी तांकां आपले फुडले पिळगेक ही संस्कृताय मुखार दवरपाक आदाराक पडटली